हैलो हाँ नमस्कार सर बोले जो समस्त समस्तीपुर ज़िले में कौनसी मछली रहती है

जी जी जी

हमको तो पसंद आता है जो रोहू मछली होती है वह कम नहीं होगा

तब दूसरा जो है तो दूसरे का रेट कितना है तीन सौ और गोल्डेन का खाने में सबसे अच्छा कौन मछली होती है तो आप बेचते हैं तो आपको तो पता ना होना चाहिए जो कौन सा अच्छा होता है तब जैसे कोई आदमी ख़रीदता है तो उसको पता नहीं लगता है जे कौन अच्छा है तो बेचने वाला से पूछता है ना जे कौन मछली अच्छा है तो बेचने वाला बताता है जो जो अपना मन में जो अच्छा लगता है इच्छा वही मछली अपना ख़रीदते जाते हैं अच्छा तो वह जो कतरी बोले कतरी जो बोले उसका रेट कितना है कम नहीं कीजिएगा तो तब दीजिएगा तो ले लेंगे दो चार पाँच किलो पाँच रुपये ज़्यादा नहीं लगता है अखने के समय में घाटे लग जाएगा तो दूसरा मछली बेचिएगा ना तो उसमें चाहे जो मेक अप नहीं कर लीजिएगा जी अगर हम ज़्यादा कम लग रहा ज़्यादा जा ज़्यादा बता रहे हैं आप ज़्यादा लगता है सोच के देखिए ना

सामने में आकर बात कीजिएगा बोलना है फ़ोन पर क्या होगा सामने में बात होगी तो ठीक है सामने ही में बात हो जाएगी आएँ सामने में बात होगी तो कह दीजिएगा ना इतना में हो जाएगा ठीक है तो रखते हैं आइए पास आकर बात कीजिए